हम राजस्थान जाना पसंद करते है और हमारा पसंदीदा राज्य राजस्थान है जहाँ पर मतलब खेलने कूदने का वगैरह ये सब खेती वगैरह सब कुछ होता है और हम वहाँ जाना पसंद करते हैं हमे वहाँ अच्छा लगता है और हरियाली वगैरह सब कुछ रहता है वहाँ पर किसान लोग मतलब खेती करते हैं उस राज्य में और और वहाँ पर स्पोर्ट का भी चर्चा रहता है वहाँ स्पोर्ट भी वहाँ स्पोर्ट भी ज्यादा रहता है करते लोग और वहाँ मतलब खेती वगैरह ज्यादा होती है वहाँ पर जमीन भी कुछ खाली रहती खाली रहती और वहाँ कुछ जाकर खेल भी सकते है आप राजस्थान में और हम वहाँ जाना पसंद करते है क्योंकि हम वहाँ पर हमारे कई दोस्त है वो हमारे साथ घूमते है हम लोग कई गाँव में राजस्थान में घुमे थे हम लोग बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर साइकिल चलाना उसके बाद ट्रेक्टर मतलब जब चलती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज से राजस्थान में कई ट्रैक्टरे चलती है तो हम लोग उसका मतलब विडियो विडो पो वगैरह बनाके ला डालते है इंस्टाग्राम पर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाना और हम लोग को ये घूमते वगैरह है वहाँ पर वहाँ कोई हरकने वाला नही रहता तो हम लोग को राजस्थान बहुत पसंद है और राजस्थान में जो हमारे दोस्त हैं वो लोग कहीं ट्रैक्टर उनकी आवाज भी हम लोग ट्रैक्टर को चलाते भी हैं हम लोग चलाते वगैरह दुसरे गाँव में लेकर चले जाते है तो वहाँ पर कोई मतलब डाटता वाटता है हम लोग को तो हम लोग बोलते है हम लोग खेत को जोतने जा रहे हम लोग उसके बाद तो कोई नही कुछ बोलता है तो हम लोग जाते हैं जब जिसका मतलब ज्यादा खेत रहता है तो हम लोग को बुलाता हैना तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं उसके बाद जोतते है दो तीन ट्रैक्टर लेके जाते है साथ में हम लोग जोतते है उसका उसके बाद जितना पैसा वगैरह रहता है वो लोग देते है देते है वो हमें और उसके बाद हम लोग जोत वोत के वगैरह घर पर आते हैं तब